हँ हेलो राधा होटल रेस्टोरेंट से अच्छा अहाँकेँ हम जजुआर से बाजि रहल छी जजुआर अहाँकेँ कोनो डेलिवरी बुआय अबैया की पार्सल देबऽ आओर अच्छा आबैत छै नहि तऽ एगो कनि ऑर्डर हमर लिख लिअ ई सभ मंगाबैके अछि हमरा तऽ कनि कतेक देरमे आबि जयतै सेहो बता देब आ जेनामेअइ बिरिआनी अइ बिरआनी हँ बिरआनि कऽ लिअ लिखु आओर आओर पनीर आओर हँ हँ वेज बिरआनी आओर फेर डोसा लिख लिअ अहाँ हँ डोसा ई सभ ऑर्डर अइ हमर तऽ मिल जाएके चाही आओर कतेक देरमे आबि जयतै अच्छा ठीक छै आधा घंटामे नहि ठीक छै ठीक आधा घंटामे कोनो बात नहि छै ठीक छै तऽ कनि कहि दिओ अहाँ जजुआरमे बड़ी पोखरिके पास छी ओतऽ पर कनि आबि जयथिन हम ठीक छै हम लऽ लेबै रिसीव कऽ लेब ठीक छै ठीक ठीक राखैत छी